जी हाँ पानी को छानने और शुद्ध करने के लिए हम विभिन्न तरीके अपनाते हैं जिनमें कई सारे घरेलू तरीके भी हैं पानी को छानने के लिए हम छलनी का उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से पानी को छाना जाता है और पानी में उपस्थित गंदगी को दूर किया जाता है और दूसरा मुख्य घरेलू उपाय पानी को छानने का है ये हम सूती कपड़े का उपयोग करके पानी को छानते हैं कि किस प्रकार उस कपड़े में होकर के अशुद्धि रह जाए और शुद्ध पानी वहाँ पे पानी से छन जाए शुद्ध पानी निकालने के लिए सूती कपड़े में हो के उसका पानी को डालते है जिससे पानी नीचे चला जाएगा और गंदगी उसमें ऊपर रह जाएगी पानी को छनने के लिए भी और भी कई घरेलू उपाय हैं जिनमें मुख्य सूती कपड़े का है दूसरा चलने का है जिनके माध्यम से पानी को छान कर पिया जा सकता है और शुद्ध भी किया जा सकता है